मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरी क्षेत्रीय भाषा में मुझे मेरी बैंकिंग सर्विसेस मिलें क्योंकि उस भाषा में अगर मैं बैंक से या किसी भी से भी बात करता हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ तो इसी तरीके से अगर मैं बैंकिंग सर्विस को अपनी भाषा में

और बैंक ऑफिस को काफ़ी फायदा हुगा क्योंकि अलग अलग दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पर छोटे कस्बे गाँव वगैरह होते हैं जिनमें वह अपनी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं अगर कोई बाहरी बैंक आ कर उनसे उन्हीं की भाषा में अगर बात करेगी तो इसका सीधा सीधा असर बैंक को पड़ेगा क्योंकि कई सारे दूर दराज के जो गाँव हैं उनके जो क्षेत्रीय लोग हैं वो लोग आसानी से बैंक से जुड़ सकेंगे और उन सेवाओं का लाभ ले सकेंगे